اتر پردیش ایک کثیر الثقافتی اور کثیر السانی ریاست ہے جہاں مختلف مذاہب ذاتوں قوموں اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہیں ان تمام طبقات کے درمیان ہم آہنگی اور میل جول مختلف طریقوں سے قائم رکھا جاتا ہے مشترکہ زبان کا اثر اتر پردیش میں زیادہ تر لوگ ہندی اور اردو بولتے ہیں جو عوامی رابطے تعلیم کاروبار اور روز مرہ کے معاملات میں آسانی پیدا کرتی ہے مشترکہ زبان مختلف برادریوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے ساتھ کام کرنے کی روایت دیہی اور شہری علاقوں میں مختلف ذاتوں اور مذہبوں کے لوگوں مل کر کھیتی باڑی کاروبار اور دیگر پیشہ وار ورانہ سرگرمیوں میں ایک ساتھ کام کرتے ہیں یہ باہمی انحصار ایک مضبوط سماجی رشتہ قائم کرتا ہے سماجی اور مذہبی تنظیمیں